किचन में जीअं त जहिड़ी तरहि सां तई तईअ में मां भिंडियूं पटाटा इहे तरियलु भाॼियूं ठाहींदी आहियां उन में खुरपी यूज़ कंदी आहियां ऐं कटोरे में चांवर भिॼाईंदी आहियां सिपरी में ठाहींदी आहियां जीअं त कूकर में अॼु भाॼी तीअं ठाहेजी थी जीअं सवादु उन में कान्हे जीअं पहिरियें ज़माने में भाॼी सिपरीअ में ठाहींदा न उन में टेस्ट बि हूंदी हुई तेरी तरह थाली खाइण में चमिचा खाइण में ऐं चांहि जी बाटीअ में चांहि ठाहींदी